ना हमनायनि दिङाफोरनि रोखोमानो जाबाय जोङो गोदो उन्दै उन्दैआवहाय थालेर दंफांखौ दाननानै बिदिनो मोनथाम बा मोनब्रै थुख्रा बानायनानै औवाखौ दानखावनानै फारनानै सुयो सुजाबो आरो ओरै जिङाव मोनसे गेजेराव मोनसे आरो जिं जिङाव मोनसे गासै मोनथाम मोनब्रैसो फारनानै सुजाबनानै ओमफ्राय बे मोनसे दिङा जायो आरो ओमफ्राय मोनसे लावथि गोलाव जावग्रा थालेरखौ जावग्रा औवानि लावथि लायो आरो बिदिनो दै बाना जाबा बेखौ जावनानैहाय मुसारिखौ मोनथाम खना मोनथा खानानैहाय बिदिनो नाखौ सायो आरो नाव सालायग्राया बिदिनो दिङा सालायग्राया सालायबाय थालिर सालायग्राया ओमफ्राय साग्राया साबाय आरो ओमफ्राय फासिबोलां माबा ना सारग्रा फासिबो लांफाखायो खेवालि ओमफ्राय बेखौ सारनानै मोनो मोननायालाय माफा मानै मोनोखोमा ओमफ्राय बिदिनो थालिरजोंहाय जंबो देन्दोंहाय दिङा बानायनानै दै लोमबा खुसिंग्रा हमोमोन ओमफ्राय बिदिनो एखम्बा दैबानाजों माजों बायदिसिना ना दावबोनाय मानायफोरखौ मुसारि लाखानानै हमोमोन इदिनो नावफोरजोंबो हमो नावआव थानानैबो जावनानै इदिनो एसे मोनो मोननायालाय जोंबो मोन्दों मालायफ्राबो मोन्दों आरो दै बाना जाबाथ' अनेकथा रोखोमनि फैयो अखम्बा बबेनिफ्रायबा बायदिसिना जिब जुनारबो फैलाबायो बेखौनो हमलाबायनानै मोनो बिदिनो दै बानायावबो अनेथा जिनिस फैनायखौ थालिरजों माजों लाखिनानै हमो हमनानै जायो नाबो मोनो खुसेंग्राबो मोनो बायदिसिना हाग्रायाव थानायफ्रा फिफाङाव मानखोयो बेफोरखौबो हमनाय जायोमोन आरो थालिरजों माजों एखम्बा नावजों जों उन्दैआव बिदिनो खालामबोदोंमोन दाथ' गैला बांद्राय बिदि थालिर दिङाबो बानायला बानायग्राफोरा बानायो दैआव थांना बानायो बिसोरो नाफोर हमो बेनोसै आरो ना हमनायनि रोखोम दिङाफोरा